जोंनि गामिनि गौरां दैसा दैयाव दुगैनाय जायोमोन जोहो दस्रा माबा माबामोनलाय जोङो बेयावनो मोजां मोनोमोन नाथाय जोंना खथिखाबो बेयावनो जोङो थानानै दुगैबाय थानाय जायो जोङो बिदिनो सुइमिंपुल थुइमिंफुलफ्राव जों दुगैनाय जाया गैयाबो नालाय बेनि थाखायनो जों दुगैनाय जाया जोंहा जोंनि दैमा गाथोन खाथियावनो दुगैनाय जायो जों गामि खाथि दै खाथि होननानै जोङो बिदिनो बैग्रि फिथाइ माबा फिथाइ जानानै बा बल गेलेनानै बा माबा गेलेनानै बा जोङो दुगैनाय जायो लोगो दिगि जनो बल गेलेनानै बा माबनानै जोङो दुगैनाय जायो ओमफ्राय दैयाव जों बिदिनो आमोल दिमोल बा जोङो बिदिनो दैयाव थब्ल' लायनाय माबा माबि गेलेनाय जायो जों ओमफ्राय बिनि उनाव आं बिदिनो दस्रा दैयावथ' ओरैनो दुगैनाय जायाखै खेबसे ओरैनो दस्रा माबाफोराव सरलपारा दैफ्राव माबा दैफ्राव आं दुगैना फैनाय जाबाय ओमफ्राय खनसे गवायाव थांनायाव गवायाव खेबसे ओरैनो बेरायनो थांनायाव दुगैनानै फैनाय जादों खनसे ओमफ्राय गामिनि दैयावथ' सानफ्रोमबो ओरैनो दुगैबाय थानाय जायो मानो होनबा जोंहा दस्रा जायगायाव दै नुनो मोनोबा मोजां साफा नुनाय मोनोबा जोंहा एसे दैयाव दुगैनो गोसोबो जायो आरो दुगैना फैनायबो जायो माने दैयाव दुगै दावनानै माने मोजां मोनो आरोखि लोगो दिगि ज'नो माबा ज' ज' माने दुगैलायनो मानो बा थब्ल'लायनो खेलाय लायनो मोजां मोननायजों जोङो इनट्रेस्टआव दुगैना फैनाय जायो आरोखि